पूर्णियाँमे पार्कमे लाइट जड़य छै पार्कमे घुमिके सबके अच्छा लगय छै तरह तरहके एक्सरसाइजके करय लए व्यायाम करय लए मशीन छै ओकरासँ इंसान एक्सरसाइज करि सकय छै घुमि सकय छै अपन मनोरंजन करि सकय छै एक्सरसाइज करयसँ शरीर फिट रहय छै पार्कमे हर तरीकेके सुविधा देल गेल छै ओतऽ जाइसँ बच्चाके भी मनोरञ्जित होइ जाइ छै कोइ भी इंसान आरामसँ वहाँ पर एक्सरसाइज करि सकय छै बिना किसी प्रोब्लमके वहाँ पर जगह मिलय छै आरामसँ व्यायाम करय लए मनोरन्जन होइ जाइ छै बच्चा सबके खेलय लए तरह तरहके खिलौना रहय छै झूला मिलय छै बच्चा सब मनोरञ्जित होइ छै बड़ोंके लिये कइ तरीकेके चीज मिलय छै जकरासँ मनोरञ्जित होइ जाइ छै मनोरंजन होइ जाइ छै